ओइ बिजु माबा आंनि सासे फंबाय ओइत्स एस पास जादोंमोन ना बिनि एदमिसन जाबायना दाथ' एदमिसन जाबाय ओमफ्राय बबेहाय लाबा मोजां जागोनथाय बबेहाय साबसिन जागोन कलेजआ जेनेबा औ बियो पलिटिकेल ओमफ्राय इक'नमिक ओमफ्राय लजिग बिदिनो इडुकेसन बेबायदि दंमोन आरो बिनि पारसेन्टा सिकस्टि पारसेन्टमोन

इन्टारभिउ

होदोंमोन खोमा

मोनाखै

औ औ

मोजां आरोना बेयाव

औ जेनेबा मोजां मोनबानो जाबायमोन आरो औ

औ औ

औ बुजिबाय दे होमबा लोगो